हा मूं वटि पंहिंजी जेकियूं उन्हनि बचपन जी जेकियूं आहिनि तस्वीरुं आहिनि हुननि जी हार्ड कॉपी आहे मुंहिंजे मम्मी पपा मुंहिंजी बचपन जी सॼी मुंहिंजी मां जॾहिं खां पैदा थियमि तॾहिं खां मुंहिंजी फर्स्ट बर्डे में हुई सैकंड बर्डे में थर्ड बर्डे जनम ॾींहं मन त हुननि जी सभिनि जी तस्वीरूनि जी हार्ड कॉपी ठाहे एलबम ठाहिया अथऊं मन उहो एलबम ॾिसी करे ईअं थींदो आहे की मतिलबु ईअं सची में लॻंदो आहे की हा मां हुननि एलबम खे अगरि असां ॾिसूं त असांखे इअंफ़ महसूसु थींदो की हा हुते छा छा थियो सभु ॾिसणु ईंदो आहे ऐं मतिलबु उहे जेके हार्ड कॉपी हूंदियूं आहिनि उहे सची में असां महसूसु करे सघंदा आहियूं ऐं हाणे जेको डिजीटल जो ज़मानो आहे जीअं डिजीटली असां फ़ोन में ई सभु तस्वीरूं रखूं हार्ड कॉपी कढाइण जी कोई ज़रूरत काने पहिरां कैमरा हूंदो हुयो त कैमरा में असां फ़ोटू ॾिसी सघंदा हुयासीं नो ढाउट पर असांखे हार्ड कॉपी कढाइणी ई पवंदी हुई ऐं हाणे हेड़ो काने हाणे असां मोबाइल में तस्वीरूं खिची करे मोबाइल में रखी था सघूं बिना हार्ड कॉपी कढाए असां क्लाउड स्टोरेज में स्टोर करे सघंदा आहियूं पंहिंजा फ़ोटू पर मोबाइल में ॾिसण जो त उहो फील न ईंदो आहे मतिलबु मोबाइल में असां ॾिसी त सघंदा आहियूं पर महसूसु न करे सघंदा आहियूं असांजा जेके भाव आहिनि उहे जुड़ी न सघंदा आहिनि असां उहे जेके पल जेके जीआ आहिनि उन्हनि फ़ोटूनि में जेके असां फ़ोटू कैप्चर कया आहिनि पल खे कैप्चर करणु उहे सभु महसूसु हेॾो न करे जेको असां हार्ड कॉपीअ सां करे सघंदा हा इ इय इहो हिकु फ़ाइदो आहे की असां वधीक सां वधीक असां पंहिंजा फ़ोटू स्टोर करे सघंदा आहियूं असांजे फ़ोन में असांजे क्लाउड स्टोरेज में हार्ड कॉपीस में हेड़ो काने पर हार्ड कॉपीस जो जेको भाव आहे न उहो असां सिर्फ़ हार्ड कॉपीस में ई महसूसु करे सघंदा आहियूं फ़ोन में असां केतिरियूं बि मतिलबु फ़ो फ़ोटूज़ स्टोर कयूं ॾिसूं पर होड़ी फील त न ई ईंंदी आहे